ہاں ہیلو ہاں میم بتاؤ اچھا کون سے کپڑے اچھا اچھا تو کیا اس کا ہو گیا پانچ سو ہاں تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ایسا تھوڑی کہ آج سو کا ملا تو کل سو کا ہے پانچ سو تو ہزار کا ملے گا سستی کپڑے ہماری دکان میں ہے ہی نہیں ہاں پچھلی بار لے گئے تھے نا اب نہیں ہے کا کی کیا ہی دینا اچھا کتنے سلک ہو جارجٹ ہو کس میں نام تو بتائیں اچھا ٹھیک ہے لیجیے جارجٹ لیجیے ہاں جارجٹ کے کپڑے یہ آپ کو دو ہزار کے ملیں گے نہیں کم نہیں ہوگا دو ہزار بتایے نا نہیں نہیں دو ہزار اگر نہیں بکے گا تو ہماری دکان میں رکھا ہوا ہے